ہیلو السّلام علیکم مدینہ ٹریول سے بول رہے ہیں آپ جی جی ایکچوئلی میں نے کل کے لئے ٹیکسی بک کی تھی میری فلائٹ لینڈ ہو رہی ہے پانچ بجے شام میں تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے ڈرائیور کا نمبر وغیرہ اگر واٹسایپ کر دیتے تھے تو میں کال کر کے چیک لیتی تھی کیونکہ ہاں بس وہ وقت پر آئے ورنہ وہ کس ٹائم پہ اچھا اوکے کون کنفرم ہے اوکے تو آپ مجھے ٹیکسی کا نمبر اور ڈرائیور کا فون نمبر دے سکتے ہیں اچھا اوکے ٹھیک ہے میں ہولڈ کرتی ہوں آپ ذرا چیک کریں پلیز اوکے ٹھیک ہے اوکے تو آپ ایک کام کیجئے نا بھائی پلیز آپ مجھے یہ نمبر تھوڑی ڈیٹیئل واٹسایپ واٹسایپ کر سکتے ہیں کیا جی جی جی ہاں یہ تو کنفرم ہے نا کہ وہ ٹیکسی ہاں ڈرائیور پہونچ جائے گا پانچ بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے نہیں بس میں وہاں پر ایئر پورٹ پہ ایسا پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی بالکل عین وقت پے ہاں ٹھیک ہے تو پلیز مہربانی کریں نا مجھے یہ ٹیکسی کا نمبر اور موبائل نمبر کونٹیکٹ نمبر ڈرائیور کا آپ مجھے بھیج دیں ہاں ہاں اور پلیز آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑا سا انسٹکرشن دے دیں کہ وہ پانچ بجے ہر صورت میں ائیر پورٹ پر رہے ہاں ہاں ہاں نہیں میری فلائٹ تو ساڑھے تین چار بجے لینڈ ہو جائے گی لیکن مجھے اِمیگریشن وغیرہ کلئیر کر کے آتے آتے باہر آتے ہوئے ایک ہاف این آور فورٹی فائیو مِنٹس تو لگے گا ہاں تو ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساڑھے چار بجے بھی اگر وہ پہونچ جائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن میں ہاں ساڑھے چار سے پانچ کے بیچ میں باہر آ جاؤں گی لیکن بس وہ پانچ سے زیادہ لیٹ نا ہوں کیونکہ پھر مجھے گھر پہونچتے پہونچتے بھی فورٹی فائیو مِنٹس کا ٹائم اور لگے گا ہاں ہاں ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جی جی جی اوکے چلیں اللہ حافظ